دیکھیے ضلع گوتم بدھ نگر میں جو چیزیں دستیاب ہیں جیسے کھانے کے ہوٹل ہوئے مارکیٹ کپڑے وغیرہ کے مارکیٹ ہوئی یا کوئی ضرورت کا سامان خریدنا ہوتا ہے تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان کو پتا ہے یہاں کا نقل و حرکت کا روز مرہ جو رہتے ہیں وہ یہی ہیں کہ گیارہ بجے تک بارہ بجے تک کم سے کم ہوٹل کھلتے ہیں اس کے بعد میں کوئی ہوٹل نہیں کھلتا سب بند ہو جاتے ہیں رات میں کوئی کھانا نہیں ملتا سب کو پتا ہے جو گوتم بدھ نگر میں رہتے ہیں تو اس لیے جو روز مرہ کے رہنے والے ہیں تو وہ ضرورتوں کا سامان یا کھانا اگر بھوک لگتی ہے تو پہلے ہی گیارہ گیارہ بجے سے پہلے پہلے ہی وہ سامان خرید لیتے ہیں کھانا وغیرہ خرید لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں انہیں پتا ہے کیونکہ گیارہ بجے کے بعد یہ نقل و حرکت ہے کیونکہ اس کے بعد میں نہیں کھلے گا کوئی ہوٹل کھانا پھر بھوک بھی لگے گی تو نہیں کھا پائیں گے اس لیے کوئی سامان نہیں مل پائے گا تو وہ پہلے پہلے ہی سب کو سامان لے لیتے ہیں سب خریداری کر لیتے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو جی چلیں